جی ہاں میں نے بچپن میں پڑھنے کے لیے بہت تکلیف اٹھایا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی پڑھنے کے لیے اور فیس بھرنے کے لیے بھی بہت تکلیف اٹھاتے تھے میرے ماں باپ کیونکہ ہم لوگ غریب فیملی سے تھے اور میرے بھائی بہن سب ہم لوگ پڑھتے تھے تو بہت تکلیف ہوتی تھی پڑھنے کے لیے پھر بھی ہم نے بہت محنت کیا میرے ماں باپ نے بھی بہت محنت کیا تکلیف اٹھائے ہم کو پڑھائے اچھے سے پڑھائے پھر یہاں پہ نوکری ملی میرے کو اور میں نے نوکری جوائن کی سافٹ ویئر انجینئر ہوں میں بہت اچھے سے ابھی جاب کرتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں میں اور اچھی جاب ملی میرے کو ہائی ٹیک سٹی میں میں جاب کرتا ہوں اور مجھے بہت فائدہ ہوا بہت تکلیف اٹھایا میں لیکن ابھی میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں میں میرے ماں باپ کی بدولت میں نے جو سو اپنی کوشش کی ان لوگوں نے کوشش کی پھر میں نے بھی محنت کی میرے کو جو ہے سو محنت کا صلہ ملا اور میں اچھی جاب کر رہا ہوں ابھی میں جو ہے سو بہت اچھی ہے میرے کو نوکری الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اچھی نوکری کی اور میرے ماں باپ کی دعا اور میرے باپ کی محنت سے جو ہے سو میں یہاں تک پہنچا ہوں وغیرہ وغیرہ